اردو ہندوستان میں بولنے والی بائیس بھاشاؤں میں سے ایک اپنی مٹھاس اور ادب کے لیے بہت مشہور ہے اردو بھاشا پہلے لوگ شعر و شاعری میں اور کہانی قصوں میں اور قانونی کارروائی میں یوز کرتے تھے اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اردو بھاشا صرف شاعری کے لیے ہی زیادہ تر یوز کی جاتی تھی اب اردو بھاشاؤں کو لوگ ڈیلی اپنے روزمرہ کی بول چال میں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے اردو بھاشا اور اردو بھاشا کی تعریف میں یہی کہا گیا ہے کہ اردو بھاشا جو ہے وہ ایک بہت مٹھاس بھری بھاشا ہے اور اس سے انسان کو انسان سے جوڑا جا سکتا ہے اردو بھاشاں اتنے سلیقے اور اتنے ادب کی بھاشا ہے کہ اور کوئی بھاشا انسان دوسری بھاشا اتنی زیادہ نہیں سمجھ سکتا لیکن اردو بھاشا انسان بہت آرام سے سمجھ سکتا ہے اب ہندوستان میں بہت ساری بھاشائیں بولی جاتی ہیں تمل بولی جاتی ہے تیلگو بولی جاتی ہے کنڑ بولی جاتی ہے بہاری بولی جاتی ہے بہت ساری بھاشائیں ہیں جو ہندوستان میں بولی جاتی ہیں لیکن ان سب میں یہ ہے اردو بھاشا ایسی بھاشا ہے جو ہر کوئی بول سکتا ہے اور بہت میٹھی آواز میٹھی بولی بول سکتا ہے اس سے اور کسی کو کوئی زیادہ اس سے پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ انسان کو آپ کچھ غلط بول دیں اردو بھاشا کی تعریف میں یہی ہے کہ بس اردو بھاشا بولی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ انسان کی تعریف کی جا سکے اس کو میٹھے بول بولے جا سکیں اور اردو بھاشا انسانوں کو جوڑنے کے لیے ہی بولی جاتی ہے